میرا خاندانی میں اور نسل در نسل میں ایک چیزیں منتقل ہوتے منتقل ہوتے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ابا تھے وہ پڑھائی عالم تھے اور میں ان کا بیٹا ہوں میرے میں بھی ایک حافظ ہوں الحمد للہ میرے بھائی بھی حافظ ہے اور میرے ایک اور بھائی ہے دو بھائی ہے وہ بھی الحمد للہ حافظ ہے اور ہمارے گھر میں جتنے بھی ہے وہ سب سارے پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ابا کے ابا تھے یعنی جو ہمارے دادا جی تھے وہ بھی پڑھے لکھے ہوئے تھے ماشاء اللہ جس کے وجہ سے وہ میرے والد کو پڑھائے میرے والد مجھے پڑھائے اور ہمارے تین بھائی اور ہے انہیں پڑھائے اور ان شاء اللہ ہم بھی آگے اپنی نسلوں کو نسل در نسل آگے یہی پڑھائی منتقل کریں گے تاکہ ہمارے خاندان ایک عالم کی خاندان میں گنتی ہو بس یہی در نسل